जी गुड मौर्निंग मैम जी मैम मुझे है ना रिद्धिका के लिए छुट्टी चाहिए थी

रिद्धिका के जी फस्ट में है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो थोड़ा आ नहीं पाएगी दो तीन दिन की लीव जी जी जी मैम उसको थोड़ा फीवर हाई फीवर हो गया है उसे अभी डौकटर को फिर भी दिखा दिया है लेकिन फिर भी उसकी तबीयत इस टैप से नहीं है कि वो आ सके स्कूल

मैम मैम क्या कर सकते है बेटी की मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है वो बैठने की स्थिती में नहीं है बिल्कुल भी

मैम मुझे नहीं लगता कि वो बैठ पाएगी थोड़ा सा भी उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है इससे उसकी एनर्जी पूरी लो हो गई है तो पौसिबल मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएगी तो मैम जी मैम जी मैम मैं बिल्कुल कोशिस करूँगी इस चीज़ की जी मैम जी मैम जी जी मैम ओके ओके मैम